हाँ हमारे ग्वालियर क्षेत्र में कई धार्मिक स्थल हैं जहाँ यात्रा करने में बहुत आनंद आता है और धार्मिक जो स्थान हैं उस में जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे मन को दिल को बहुत सुकून और बहुत तसल्ली मिलती है जैसे हमारे ग्वालियर में हमारा जो गुरुद्वारा है वो भी एक धार्मिक स्थल में आता है हमारे क़िले में सास बहू का जो मंदिर है उसको भी हम धार्मिक स्थल कह सकते हैं हमारे ग्वालियर में सूर्य मंदिर है जिस में सब से पहली किरण सूर्य मंदिर में पड़ती है हमारे ग्वालियर में जब सूर्य उदय होता है तो सब से पहले सूर्य मंदिर में उसकी किरण जाती है तो हमारे ग्वालियर में काफ़ी ऐसी जगहें हैं साईं बाबा का मंदिर है और भी ऐसी जगह हैं हमारा राधा कृष्ण का मंदिर है बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ धार्मिक स्थानों पर हम घूम सकते हैं और वो स्थान इतने मशस्तवपूर्ण हैं कि हम आप को बता ही नहीं सकते काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनके बारे में आप को क्या ही बताएं ग्वालियर के बारे में ऐतिहासिक रहा है ग्वालियर ग्वालियर में जो क़िला है क़िले पर बहुत ही मतलब सुंदर अगर तस्वीर निकाली जाती हैं तो हमारे ग्वालियर क़िले पर निकाली जाती हैं धार्मिक स्थान जो हमारा सास बहू का क़िला है हमारी जो सास बहू का जो घर है वो सास और बहू का दोनों का अलग अलग घर है वहाँ सास और बहू दोनों रहती थीं और हमारी साईं बाबा का मंदिर है जिस में हमारे जो साईं बाबा हैं जो शिरडी में है उनका ही दूसरा रूप हमारे ग्वालियर में है जिस जो स्थान जो छोटे छोटे स्थानों पर हम दर्शन कर सकते हैं वो हमारा साईं बाबा का मंदिर है हमारा जो छोटा गुरुद्वारा है वो हमारे फूलबाग़ पर है छोटे गुरुद्वारे में भी लोग बहुत आया जाया करते हैं और जो सब से बड़ा गुरुद्वारा हमारे ग्वालियर में है वो है हमारा ग्वालियर क़िले पर जो हमारा गुरुद्वारा बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़यादा आनंदमय है